جی ہاں ہمارا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے اور آج كے دور میں تقریباً ہر كسی كا ذریعہ معاش بجلی پر منحصر ہے كیوں كہ ٹیكنالوجی اور كمپیوٹر لیپ ٹاپ كا وقت ہے اس وقت كے دور میں لوگ زیادہ تر ٹیكنالوجی اور فون وغیرہ كا استعمال كرتے ہیں جو كہ سارا كا سارا بجلی پر منحصر ہے بجلی كے كٹوتی كے دوران بہت سی دِقّت ہوتی ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں كیونكہ بجلی جانے پر لوگ اپنے كام بند كر دیتے ہیں اور لوگ كو بہت ساری مشكلات آتی ہیں یہاں پر لوگوں كے پاس واقعی میں انورٹر كی كمی ہے كیوں كہ جس شہر میں چوبیس گھنٹے لائٹ آتی ہو اور وہاں پر لائٹ كی كٹوتی كم ہو تو لوگ دیگر بجلی كے ذرائع كم ركھتے ہیں كیوں كہ اس میں بھی كافی پیسہ جاتا ہے انورٹر وغیرہ جنریٹر وغیرہ یہ لوگ بہت كم ركھتے ہیں جس كی وجہ سے بجلی كی كٹوتی ہونے كی وجہ سے لوگوں كو بہت ساری چیزوں كا پریشانی كا سامنا كرنا پڑتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں